इसिं न' होनोब्ला जोंनि ओंखाम संग्रा न'खौ इसिं न' बुंनाय जायो इसिं न'खौ जों साब सिखोन लाखि नांगौ जायो नङाब्ला जों इसिं न'निफ्राय बा पाखघर न'निफ्राय जों बेबायदि लेथ्राखौ मोनोब्ला जोंनि देहायाव बेमार जायो गोबांथा बेमार जायो जों पाखघर न'खौ साब सिखोन लाखिनांगौ बायला जिदला खालामनो नाङा बा लेथ्रा लेथ्रि बुस्थु दोननो नाङा जोंनि फाकघर न'आव बेबायदिनो खांखोमा खानस्रि बेबायदि हाबलायनाय जानो नाङा मानो होनोब्ला खांखमा खानस्रि हाबोब्ला जोंनि देहाफ्रा गोबां बेबायदि बेमार जानानै नोरजिया जालाङो बेनि थाखायनो जों फाकघर न'खौ साफायै लाखिनो नांगौ मानो होनोब्ला साफायै लाखिब्ला जों गावखौनो साफा मोनो आरो मोनसे खिग्रा न' खिग्रा न'खौबो जों साफा लाखिनांगौ खिग्रा न'आ लेथ्रा जायोब्ला लेथ्रा खिग्रा न'आव जों खिबाय थायोब्ला जोंनि उदैयाव कमप्लेन जायो मा मा होनो खिरमिफोर जानो हागौ माबा मोनसे मानलु मानलाफोर जानो हागौ बेनिखायनो जों खिग्रा न'खौ फाखानि लुनो हानांगौ फाखानि लुनानै बेबायदिनो थायल्सफोर होनो हानांगौ थायल्सफोर होयोब्ला बिराद मोजां जायो अब्ला जोंनि देहाफ्रा साफ सिखोनै थायो जों देहाखौ साफ सिखोन लाखिनोब्ला बेबायदिनो मोजाङै जोथोनै लाखिनांगौ अब्लासो जोंनि देहाफोरा मोजाङै थागोन